मां हिकु खाधे जी कम्पनीअ मां खाधो ऑर्डर कयो ऐं मां उन्हनि खां पुछियो त मां छा उन्हनि खे पैसा ऑनलाइन ॾई सघंदी आहियां उन्हनि चयो ठीकु आहे त मां उन्हनि खे पैसा ऑनलाइन ॾिना पर मूंखे पक न हुई कि पैसा उन्हनि ॾे पहुता आहिनि की न न छो जो असांजो नेटवर्क वीक हुओ ऐं मुंहिंजी बैटरी बि थोरी डाउन हुई त मां उन्हनि जे खाधे जे कम्पनी जी वेबसाइट तां ऐप खोलियो ऐं चेक कयो त मुंहिंजी पेमेंट उन्हनि ॾे पहुची चुकी हुई